جى ہاں ميرا ذريعہ معاش بجلى پر منحصر ہے بجلى كى كٹوتى کے دوران کافى پريشانى پڑتى ہے کيوں كہ کتابوں پہ جلد چڑھانے كا كام بجلى پر منحصر ہے روشنى كى ضرورت ہوتى ہے گتے لگانا سيٹ كرنا زيادہ كاغذ كى ٹيڑھا ميڑھا كو سيدھا كرنا كٹنگ مشين چلانا تو اس كے ليے بجلى چاہيے ہوتى ہے اور روشنى بھى چاہيے ہوتى ہے اور ليبر كو ہاتھ سے گتوں كے اوپر جلد چڑھانا وغيرہ تو اگر بجلى كى كٹوتى ہوتى ہے تواس سے بہت زيادہ متأثر ہوتے ہيں اب اس كو دور كرنے كے ليے جنريٹر اور ايمرجنسى لائٹ كا استعمال كيا جاتا ہے جنريٹر سے كٹنگ مشين وغيرہ اور سلائى مشين وغيرہ چلائى جاتى ہے

ايمرجنسى لائٹ كى مدد سے ہاتھ سے ليبر جلد چڑھاتى ہے كتابوں پر ہاں يہاں كچھ لوگوں كے پاس جو بڑے سرمايہ كار ہيں ان كے پاس انورٹر ہے